कुकिंग गैस का उपयोग करते समय सुरक्षा सावधानियों के लिए कुछ सरल एवम आसान बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपके घर में रसोई घर को सुरक्षित स्थान बनाता है अपने रबर ट्यूब को सुरक्षा एल पी जी होज से बदलें सुरक्षा होज अग्रिय प्रत प्रतिरोधक है और इसकी उम्र पाँच वर्ष की है भोजन पकाते समय सूती कपड़ो का उपयोग करें पहले माचिस जलाये फिर बर्नर नॉब खोलें कपड़ा पहनने के लिए है न कि पैन संचालने के लिए केवल पॉट होल्डर्स का उपयोग करें सोने के पूर्व प्रत्येक रात में रेगुलेटर बंद करें गैस स्टोव्स के समीप खिड़कियों पर पर्दा ना लगाएँ बंद कमरे के अंदर सिलेंडर को न रखें